नमस्ते नमस्ते बताइए जी जी जी बहुत अच्छा पॉलिसी है कब सामान ले गए थे आप अच्छा सर ठीक है आइए आइए पूरी सेवा आपको मिलेगी क आपका रिटर्न हो जाएगा सामान

जी जी कितनी तरीख़ को ले गए थे आप ठीक है आइए आप आइए ले के गए जो रिटर्न हो जाएगा आपका उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी अब सब सब सब पर मिलेगा पुराने कश्टमर हैं आप सब पर आपको रिटर्न पॉलिसी मिलेगी नहीं नहीं ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं है आप हमारे पुराने कस्टमर है आपको पूरी सेवा दी जाएगी रिटर्न पॉलिसी आपको अच्छे से मिलेगी आइए ले कर के अपना साथ में ले कर आइएगा और कोई दिक्कत नहीं नहीं है अपने पास पुराने कश्टमर्स भी है आपको आप आएँगे तो आपको पूरी सेवा मिलेगी आपकी जो भी दिक्कत है वह सब दूर किया जाएगा नहीं सब पर मिलेगा सब पर मिलेगा आप आइए जो भी दिक्कत है आपको सब पूर्ण रूप से सब दुरुस्त किया जाएगा आप आइए ले कर के आपको जो भी शंका होगी जो भी दिक्कत है आप आ कर बताइएगा आपको तुरंत समाधान होगा नहीं नहीं सुबह दस से शाम दस बजे तक हाँ ठीक है नमस्ते नमस